हमारा भारत देश कल्चरल परंपराओं के मान्यताओं में सब से अलग है दूसरी देशों के कंपेयर में अलग है दूसरे देशों में क्या है कि वहाँ पर जातिवाद नहीं देखा जाता बट हमारे यहाँ जातिवाद देखा जाता है जाती को ले के हमारे यहाँ भी खंडन किया गया है जैसे जाती विचाह चार्य भी खंडन किए गए हें क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य जिस में सभी का अलग अलग योगदान रहा है मंदिर मंदिर में देखा जाए तो मंदिर में पूजा करने के लिए शूद्र या वैश्य या जो क्षत्रिय हैं वो कम ही जाते हैं जाते हैं मंदिर में बट पूजा करने का मेन जो मेन अधिकार है वो पंडित को प्रदान किया गया है क्योंकि मंदिर में जब भी पूजा होती है वो पंडित ही कराते हैं और देखा जाए तो दूसरे देश में चातीवाद को ले के उतना डिफरेंस नहीं है वो दूसरी जात में भी हैं तो वो शादी करा देते हैं बट यहाँ पर ऐसा नहीं यहाँ पर सेम काश्ट के लोगों की ही शादी की जाती है और देखा जाए तो परंपराओं के मामले में भी है कि दूसरे जगह पर उतना ज़्यादा परंपराएं ले के नहीं चलते बट भारत देश में क्या ऐसा है कि जो शुरू से ही परम्पराएं चली आई है वही सब ले के चलते हैं जो पहले के परम्पराएं कर दी गई हैं उसी तरह से सभी अब वही परम्पराएं ले के चलते हैं और मान्यताओं के मामले में भी देखा जाए तो दूसरी जगह जैसे पुरानी बातों को ले के उतना कोई नहीं चलता सब अपने हिसाब से परम्परा मान्यताए करते हैं बट भारत देश में ऐसा नहीं है भारत देश में जो मान्यताएं पहले से मानी गई हैं तो उसी हिसाब से सब उसी मान्यताओं के हिसाब से चलते हैं